शुरूआति में त जो नओं नओं चालू थिए त उनखे त पहिरियों एक्सरसाइज़ ॾेखारिणी पवंदियूं आहिनि ऐं उनखे सम्झाइणो पवंदो आहे भई हिकु साण त हेॾो सभु थींदो न त जेके बि असां पंदरहां पंदरहां मिंटु एक्सरसाइज़ कंदा आहियूं त जीअं बैक पेन जी आहे त उनखे ॿ टे डाइव कंदा आहियूं त उनखे चवंदा हिकु दफ़ो करि हीअं करि गर्दन जी आहे आइस जी आहे त उहे एक्सरसाइज़ थोरी उनखे आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते करे उनखे इंप्रूव करिणो पवंदो आहे ॿुधाइणो पवंदो आहे ॾेखारिणो पवंदो आहे जीअं असां पंदरहां मिंटु कंदा आहियूं त उनखे हिकु वॉल्ट कराइणु करणु खपे आहिस्ते आहिस्ते उनखे वधाइणु खपे लेकिन करणु त सभिनी खे खपे